हाँ हेलो हाँ बोले कि वो आम वाम आम लेना था तो कौन कौन सा वेराइटी में है आप नहीं नहीं आम आम खाने वाला आम लेना है वो सब पर पेड़ अभी नहीं वो सब यानि कौन कौन सा वेराइटी है माल दो ये सब कौन कौन सा है बता दीजिए कौन सा कौन सा

अच्छा आम्रपाली कलकतिया कैसे कैसे पड़ता है ये सब यानि कितने रूपये पड़ता है ये सब के जी के कितना के जी पड़ अच्छा कल अरे नहीं ना कलकतिया का कितना बोली हैं आप अच्छा डेढ़ सौ किसन भोग कितना कैसे पड़ता है उसका तो आप नहीं किसन भोग का तो नहीं बताई हैं आप अच्छा ढाई सौ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है नहीं नहीं अभी मार्केट में तो एक सौ तीस चालीस एक सौ तीस चालीस पचास ऐसे ही चल रहा है मार्केट में आप अढ़ाई सौ बोल रही हैं अच्छा

अच्छा अच्छा ठीक अच्छा हाँ हाँ नहीं आपसे रेगुलर हम लोग रेगुलर ले जाते हैं आपसे तो हमको लगा कुछ डिस्काउंट ओस्काउंट देंगी आप तो तो आप तो सीधे ऐसे ही बोल रही हैं ढाई सौ दू सौ ताे ऐसे में नई होगा

अच्छा और इसका नहीं तो हमको तो चार पाँच के जी करके दो ठो दो या तीन ठो लेना है चार पाँच चार पाँच करके तो वही उसका उसका ये किशन भोग सौ का जो पेड़ा आता है उस पेड़ का वह पेड़ा भी लेना है हमको किशन भोग का मालदाे का छुटका जो आता है मुंबइया अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक आ रहा है